जैसा की हम आपको बताना चाहते हैं कि जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारे मध्य प्रदेश में एक योजना चलाई है लाड़ली लक्ष्मी योज बहना सॉरी लाड़ली बहना योजना जिसके अन्तरगत हमारे माताओं को कुछ राशि प्रदान की गई थी जिससे हमारी दिनचर्या में काफी बदलाव आया है और हमने तो काफ़ी ऐसी भी महिलाओं को देखा है जिनके न ही पहल ग्रामीण क्षेत्रों से हम बात करें तो हमने काफ़ी ऐसी महिलाओं को देखा है जिनके तो पहले बैंक एकाउंट में कुछ भी बैलेन्स नहीं था बैंक बैलेन्स की ही बात नहीं बल्कि उनका एकाउंट ही नहीं था तो उन लोगों के खाते में जैसे ही पैसे आए तो उसने अपने परिवार के कुछ महत्वपूर्ण कामों मे उन पैसों का उपयोग भी किया है जो काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुआ है और हमारे पापा की बात करें तो पापा को भी एक सरकारी योजना का लाभ मिलता है जैसे क्रि किसान क्रेडिट कार्ड और किसान सम्माननिधि जिसमें मंथली दो हज़ार रुपये एकाउंट में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा डाले जाते हैं जो की खाद बीज लेने मे काफ़ी सफल सिद्ध हुए हैं